क्या हाल है सर सर मैं बच्चे का पेरेंट्स बात कर रहा हूँ सर सर हमारे बच्चे को डांसिंग और स्टडिंग में जो मतलब जो पढ़ाया जाता है उस में आपको मतलब क्या लगते है मेरा स्टूडेंट मतलब ग्रोथ कर रहा है दिन पे दिन

जी जी जी जी जी जी तो आप बाहर से भी टीचर मंगवाते हैं और आपका मतलब जो और सब्जेक्ट वग़ैरह कराते हैं है ना तो सर मैं यही सोंचता हूँ कि हमारा मेरा जो इस्टूडेंट है मैं उसको चाहता हूँ जो अच्छी अच्छी सी उसको इस्टडी करवाया जाए ताकि वो उससे जो दिन पे दिन ग्रोथ हो ताकि वो आगे बढ़े तो आपके कॉलेज में और साल ए और सारे जितने भी हैं सब्जेक्ट वो उपलब्ध है कि नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सर जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल

अच्छा तो अच्छा तो सर मैं मैं तो यही चाहता था जो अपने बच्चे को ले कर कुछ अलग तरीके से उसको कुछ नया सब्जेक्ट जिससे डांसिंग हो गया सिंगिंग हो गया या जो कुछ प्लेईंग हो गया किर्केट वग़ैरह जो जितने भी हैं ये सब मैं चाहता हूँ कि किसी भी लाइन में हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ कुछ अन्य अस्टडी भी करें ताकि उसको अदर नॉलेज भी रहे तो मैं आपको यही ये इसी लिए मैंने आपको कॉल किया था जो आप स्टडी जो करवाते हों तो अदर और करवाते हो या उपलब्ध है कि नहीं है या तो मैं कोई और विद्यालय देखूँगा जी जी जी जी

जी जी जी और और बच्चे और बच्चों को भी मेहनत करना चाहिए ताकि आप जैसे टीचर्स सब जैसे कर रहे है मेहनत उस तरह इस्टूडेंट को भी करना चाहिए ताकि उस में भी प्रोग्रेस आए और वो अपने आगे बढ़ते हुए अपने आप को देख सके है ना जी सर सर मैं आप से मतलब आपके यहाँ आ कर मैं विश्वविद्यालय में विज़िट करता हूँ ठीक है उसके बाद में आपका जो मतलब मुझे जितना आपने स्टडी करवा रहे हैं जो अदर अदर करवा रहें उसको ले कर मैं यहाँ पर आपको बात करूँगा आ कर ठीक है तो मैं इसके लिए ठीक है सर मैं वहाँ पर आपको आ कर विज़िट करता हूँ ठीक है सर ओके सर ओके ओके